मैथिली भाषा हमरा सभकेँ अबैत छै बाजऽ बजैत छियै हम सभ बहुत सुंदर हँ सीता माता जनकपुरमे हुनकर अथि भेल छनि बिआह भेल छनि इएह सभ हमहुँ सभ बहुत मैथिली भाषामे हमहुँ सभ बहुत बजैत छियै बहुत्त चाहैत छियै बुझलियै आर कथि